हेलौ

ए औ औ आंनो टुर गाइदआ नोंसोर साबेसे थांगौमोन माबा साबेसे थाङो बेखौ बुंनो हायोबा थिग जागौमोन मानोना जोङो बास गंसे लाङोनालाय ओमफ्राय बेयावहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो थाङो मानि जोङो खेबसेनो जमा लाङो नालाय बेखायनो सोंदोंमोन बासनि जायगा दंना गैले बेखौ आं खोन्थाहरगौमोन दस जनसो ए जायो जायो बिदिबा दस जनबा ग्रोब जाहैसिगोन काजिरङायाव नुगोन गान्दा नोंसोरो माखौ नायनो गोसो बेयावहाय लख्रा नुगोन गलडेन लांगुर नुगोन मै नुगोन सिंह नुगोन जिबौ बायदि रोखोमनि एम्फौ एनलाफोर नुनो मोनगोन बेबायदि आरो नोंसोर माखौ नायनो गोसो गान्दाफोरखौ नुनो मोनगोन खिन्थु समावहाय बिसोर ओंखारा नोंनि खाफालनि सायावसो नोंसोरो नुगोन ना नुवा बेखौ जायखिजाया नुगोन आरो दस्राफोरखौ नुनो हागोन गान्दाफोरखौ नुवाबाबो औ नुगोन बेबायदिनो जेखुनु जा नुना नुवाबो जानो हागौ बे नोंसोरनि खाफालावसै ओमफ्राय जोङो थांजागोनना होम्बा जोङो नै थारिखनि नै थारिखनि अक्ट'बर खालि थांगोन नोंसोरो बे दिनावहायनो फुङावनो ओंखारबोदो जोंनि बासआ बङाइगावनिफ्राय गु बाजियाव ओंखारगोन औ खारगोन नोंसोरो बेनि सिगांं सफैनो नाजा औ औ नोंसोरो ज फैदो बेनि बेसिम बङाइगावसिम बेनिफ्राय जोङो गु बाजियाव गु रिंगायाव ओंखारलांगोन औ दे